हाँ हमने होशंगाबाद शहर की यात्रा की थी हमें सलकनपुर जाना था जहाँ हमारी यात्रा बहुत ही परेशानी में हुई होशंगाबाद शहर में एक जनवरी को कोई बस ट्रेन नहीं मिली ऑटो भी नहीं मिली हमें बहुत परेशानी हुई फिर हमने अपने परिजनों से एक गाड़ी का इंतज़ाम किया गाड़ी के इंतज़ाम करने में हमें थोड़ा सा वक़्त लग गया फिर हम गाड़ी से सलकनपुर गए सलकनपुर में हमने माताजी के दर्शन किए दर्शन करके वहाँ घूमे फिरे फिर लौटते समय वहाँ फिर बहुत परेशानी हुई वहाँ पर ट्राफिक हवलदार खड़े थे उन्होंने हमें कागज़ों के लिए रोका दस्तावेज़ों के लिए रोका हमें बहुत परेशानी हुई इसलिए शहर में कभी भी जाओ अपने साधन से जाओ और बहुत सी चुनौतियाँ भी हुई जैसे हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया टायर पंचर होने के कारण हमें बहुत परेशानी हुई हमने फिर जैसे तैसे किसी से कहके टायर बनवाया टायर बनवाने में हमें आधा घंटा लग गया टायर बनने के बाद हम लौटके होशंगाबाद आए होशंगाबाद में हमने एक को गाड़ी दी जिस परिजनों से हमने गाड़ी लेके आए थे उन्हें गाड़ी दी फिर उनका धन्यवाद किया और फिर